ہیلو سر میری اشوک ٹریول ایجنسی سے بات ہو رہی ہے سر میں نے ایک گاڑی بک کی تھی کل وہ گاڑی والا ابھی تک نہیں آیا گاڑی لے کر سر میں اسے فون کر رہا ہوں دسوں کال کر لی فون نہیں اٹھا رہا وہ میرا میں صبح سے تیار ہو کے بیٹھا ہوا ہوں چھ بجے سے اور میری نو بجے کی فلائٹ ہے بتاؤ اب میں کیسا کروں ٹائم بھی نہیں بچا میں لیٹ ہو جاؤں گا تو جب آپ کو نہیں بھیجنا تھا تو آپ نے بک کیوں کی نہیں نہیں سر ایسا نہیں ہوتا جلدی سے ہمیں نہیں پتا اس کو جلدی سے بھیجیے وہ میرا فون بھی نہیں اٹھا رہا ہے ایسے ہی ہوتا ہے کیا آپ کی کمپنی میں پہلے آپ بک کر لیتے ہیں پھر بھیجتے نہیں ہیں نہیں نہیں سر مجھے نہیں پتا جلدی سے بھیجیے آپ میری فلائٹ لیٹ ہو جائے گی جلدی سے بھیجیے آپ نو بجے کی فلائٹ ہے آٹھ بج چکے ہیں ایک گھٹہ ہے جلدی سے بھیجیے سر

نہیں سر ہمیں نہیں پتا آپ نے پھر بک کیوں کی جب آپ کو نہیں بھیجنا تھا تو ٹھیک ہے اوکے